جو لگژری ریزورٹ اور بجٹ ریزورٹ ہوتا ہے وہ دونوں میں بہت انتر ہوتا ہے جیسے كہ اگر آپ لگژری ریزورٹ میں جائیں وہاں پہ آپ كو بہت خرچہ كرنا پڑے گا لیكن اس كے خرچہ میں آپ كو بہت ساری فیسیلیٹیز بھی ملتی ہیں وہاں پہ آپ كو بالكل صاف صفائی ملے گی فل اے سی روم ملے گا كھانا وغیرہ بہت اچھا خاصہ آپ كو كھانا ملے گا پانی ملے گا آپ كو كوئی بھی دقت نہیں آئے گی ساتھ میں سوئمنگ پول وغیرہ جو بھی فیسیلیٹی چاہیے لگژری ریزورٹ میں آپ كو سب ملے گی لیكن جو وہ ہوتے ہیں بجٹ ریزورٹ اس میں آپ وہ میڈل كلاس لوگ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر وہی بک كرتے ہیں جیسے كہ اس میں آپ كو پیسے بھی تھوڑا لگژری سے كم دینا پڑتا ہے اور فیسیلیٹیز بھی نارمل ہوتی ہیں جیسے كہ نارمل باتھ روم كچن روم مل جائے گا آپ كو وہاں پہ یا تو آپ كو وہاں پہ كھانا بھی نارمل مل جائے گا اور ٹھیک ٹھاک صاف صفائی مل جائے گی اور وہاں پہ آس پاس پاركنگ وغیرہ بھی مل جائے گی آپ كو لگژری میں ہوتا ہے كہ كار آپ كو وہی خود لا كے دیں گے وہیں پہ آپ كو جہاں پہ بھی ٹریول كرنا ہے ادھر ادھر وہ اپنی كار كو دیتے ہیں یا آپ اپنے بھی پاركنگ بھی بہت ہوتی ہے لیكن جو ہوتے ہیں وہ والے ریزورٹ اس میں پاركںگ ہوتی ہے لیكن زیادہ تر نہیں ہوتی زیادہ اچھی چیزیں بھی نہیں ہوتی ہے لگژری كے مقابلے میں ہم دیكھیں تو لیكن جو مڈل كلاس لوگ ہوتے ہیں وہ اسے افورڈ كر سكتے ہیں تو یہ صحیح بھی ہے بری نہیں ہے وہ لگژری ہے تو وہ لگژری ہے ہی وہ تو یہی چیز ہے